हेलो नमस्कार आप सोनू के पिताजी बोल रहे हैं सोनू कुशवाहा जी मैं केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल बोल रही हूँ आप आपका बेटा हमारे स्कूल में कक्षा सातवीं में पढ़ता है अभी मुझसे आपसे इस सिलसिले में बात करनी थी कि अभी हमारे यहाँ पर यूनिट टेस्ट हुए थे तो बाकी समय तो ठीक है पर अभी सोनू का परफॉरमेंस गिरता जा रहा है टेस्ट में या कुछ भी क्लास में किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वह

या तो ऐसा नहीं बोल रही कि वह हमेशा से ऐसा ही था अच्छा स्टूडेंट है वह पर अभी कुछ समय से मतलब दो तीन महीने के जो टेस्ट हुए हैं उसमें लगातार उसकी परफॉरमेंस गिर रही है तो इसपे आप थोड़ा देखिए ज़रा मतलब हम तो स्कूल में उसको बहुत ध्यान दे रहें हैं अलग से उसको ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था वो पर अभी होनहार बच्चा है वह बहुत ही पर अभी उसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं और खेल पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है वह जी जी

जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी हम तो स्कूल में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी उसकी परेशानी उतना दूर कर सकें पर घर के हिसाब से आप घर पर उसपे ध्यान दीजिए की क्या कर रहा है कुछ सोच रहा है कुछ उसके मन में चल रहा है जिस कारण पढ़ नहीं पा रहा है या किसी भी तरह का कुछ और चीज़ में किसी और चीज़ में उसकी रुचि है या जो भी हो आप ये सब पता कीजिए जी ठीक है तो जी जी जी फिर और मैं आपसे बात करती रहूँगी बीच बीच में प्लीज़ आप आकर भी मुझसे मिल लीजिए स्कूल पर तो या आपका कुछ भी कोई भी आप किस तरह की परेशानी हो तो आप स्कूल पर आकर भी बात कर सकते हैं जी जी जी ठीक है ठीक है धन्यवाद